आबाद दिहुननायनि बिबांखौ बांहोनो आरो आबादनि गुनखौ मोजांसिन खालामनो थाखाय गोबां राहाफोरानो बाहायनाय जायो सिगाङावनो हानि रोखोमखौ हा नायगिरि एबा हा नायबिजिरग्रा मेसिनाव लांनानै बेखौ नायहैग्रोयो बे हायाव मा रोखोमनि आबादआ मोजां जायो एबा मा मा आबादआ बे हायाव गायजागोन बेखौ जोङो नायबिजिरनायनि गेजेरजों मोननो हायो आरो बेखौ नायहैखांनायनि उनाव हाखौ मोजां फोसाबनानै बेयाव साबजाथाव मोनसे आबाद बेवहाय मावनाय जायो जाय आबादआ गोबां बिबांनि मुलाम्फा लाबोयो आरो जाय आबादआ दिनै बाजारावहाय गोबां बयजोंबो बिजानाय एबा डिमाण्डेड बे आबादखौ मावनो थामथिम खालामो बे आबादखौ मोजां एबा गोबां गुन खालामनो थाखायहाय बेयावहाय माखासे मिथिंगायारि हासारफोर होयोब्ला बे आबादा गोबां बिबांनि गुन बे आबाद मावनायाव मोननो हागोन जाय आबादखौ फाननानै गोबां रां आर्जिनो हागोन बे आबादखौहाय बांहोनो थाखाय बेयावहाय आबाद गायनाय आदबखौबो समानै एबा रोखोमै सोलोंथाइ लानानै बेखौ गायनाय जायो आरो बे आबादाव नांगौ रोखोमनि हासारफोरखौहाय बेयाव होनाय जायो थोजासे बिबांनि दै बेयावहाय होनाय जायो आरो बे आबादखौ हाग्राफोरा नस्त' खालामनो हायिनि बे आबादखौ फोसाब्बाय थानो गोनां जायो जायनि गेजेरजों माखासे नस्त' खालामग्रा हाग्राफोरा रज'नो हाया आरो गोबां रोखोमनि एम्फौ एनलाफोर जाय आबादखौ जानानै नस्त' खालामो बिनिफ्रायबो रैखा खालामनो थाखाय माखासे मुलिफोर जाय मुलिफोरा एम्फौ एनलाखौ बुथारो आरो बे आबादखौ नस्त' जानायनिफ्राय रैखा खालामो बेफोरबायदि रोखोमै आबादखौहाय गोबां बिबांनि दिहुननो हायो आरो बांहोनो हायो